भारतीय कुटुंब वेवस्थेंत दादलो आनी बायल हांकां समानतेचेंच स्थान दिल्लें आसा तातूंत भितर दादलो व्हड बायल ल्हान किंवां बायल व्हड दादलो ल्हान अशें कांय ना कामाचें स्वरूप वेगवेगळें आसतलें पण दोगांकय तितल्याच पध्दतिचें म्हत्व आसा आता जुनें काळांत भितर बायलो ज्यो आसात त्यो सामान्यतहा कुटूंबातले भितरलें सगळें आसा तें वेवस्थापन पळयतलीं रांदप वाडप इतलेंच न्ही तर भुरग्याक जन्म दिणारी जननी आनी तें सगळें अर्थवेव्हार सुद्दां बायलो पळयताल्यो भायल्यान पयशे जोडून दादल्यान जरी हाडलें आसत जाल्यार तें सारकें ते वांटणी करप वस्तुंची सगळीं जुळवा जुळव करप कमी पडचेना मू हें सगळें काळजी बायल मनीस घेताली हिशोब तीच दवरताली दादलो चुकीचें कांय वागचो ना हाजेर लक्षूय ती दवरताली भुरग्याचेर संस्कार दिवप हेंय ती करताली चली भुरगें आसूं जाल्यार तिका सुद्दां योग्य त्या पध्दतीची देख ती दिताली आमी त्या मुळे बायलेची भुमिका ही खुबूच म्हत्वाची उरताली ह्या शिवाय दोगांकय जुस्त वाटून दिलां अश्या पध्दतीची कामाची वांटणी पयली पासून आसा खूब कश्टाचें आसत शेतान वचून खणप कुळागरांत वचून बेडे काडप नाल्ल काडप झाडां रोवप अशें जें आसा आज मोटें मोटें ड्रायविंग आसत आनी ह्या शिवाय व्होडलीं दुकानां चलोवप हें सगळें काम दादलें मनीस करता बायल मनीस सुद्दां आज बिजनेसांत भितर देविल्लीं आसा दुकानां सांबाळटा फार्मास चलयता गाडयो चलयता पण सामान्यता खूब कश्टाचें काम बायलां मनीस साम तिका जर दिलें आसत जाल्यार तें तिच्या आरोग्याचेर परिणाम जावपाक शकता पण तरीकय त्यो नेटान करता तेंचें कवतुकूच आसा आनीक त्या अर्थान दोगांची भुमीका ही समान आसा तीं दोनूय चक्राचीं चाकां आसात अशें म्हणपाक हरकत ना आनी त्यामुळे तेंका वालोरूच आसा अशें म्हणपाक जाय